जेनाकि हमसभ इसकूलमे कॉलेजमे पढ़ै छियै अते दिन पढ़ै छी तऽ इग्जाम देबऽ जाइ छी ओइमे हमसभ अगर इग्जाम दऽ कऽ अबै छी ओकर रिजल्टके लेल कते अथी रहै छै जे हमरा कीआयत रिजल्ट नहि आयत हम अपना आपके सम्भालने रहै छी हम जे लिखिकऽ अबै छी हमरा विश्वास रहैए आइ कठिन छै तऽ कल्हि हमरा अथी मिलबे करत आइ हम लिखिकऽ एनौ ओकर सफलता हमरा मिलत अगर हम सही लिखनौहँ तऽ हमरा सफलता मिलत हम अपना आपके सम्हालने रहै छी आओर कते आदमीके हम देखै छियै कि ओ भी सम्हालने रहै छथिन अपना आपके सभ सम्हालै छथिन हम जब तक इसकूलमे रहनौ ओइमे भी अगर हम अकेले रहै छनौहँ तऽ हम अपना आपके स्ट्रॉग बनाकऽ रखने रहै छनौहँ अपना आपसँ हम अपने आप सँ हम अपना रखै छनौहँ कि हम छी हम पढ़ाइ करब आइ हम पढ़ाइ करै छी आओर हम एग्जाम देब एग्जाम देलाके बाद जे हमरा रिजल्ट आयत ओइपर हमरा अपना आपके हम जे लिखिकऽ आयब ओहिके हमरा फल मिलत आओर हम कहीं जाइ भी छियै अपना अपना आपके अकेला महसूस नहि करै छियै किएक कि अकेला महसूस करनाइ ही सभसँ बड़ा गलत बात छै अइमे अपना आपके कभी अकेला महसूस नहि करऽके चाही अपना आपके हमेशा स्ट्रॉग समझ समझऽके चाही कि हम छी हम हम छी तऽ हमरा साथे अइ केओ महसूस कऽ सकै छी कि हाँ हमरा साथे केओ अइ अगर हम छी तऽ हम एग्जाम देबऽ जाइ छी तऽ एग्जाम देबऽ भी जाइ छी हमसँ हम कहै छी कि हमरा डर कनिको नहि होइए किएक कि हम जे पढ़ने रहै छी हम ओ लिखिकऽ अबै छी आओर ओइके बाद ही जे हम लिखने रहबै ओहिके तऽ फल हमरा एतै ओ एथिन आओर आओर हम बहुत मेहनतसँ पढ़ाइ करै छी आओर हम कहीं जाइ भी छी अगर हमरा केओ कहै भी यऽ कि अहाँके साथ केओ नहि अइ अहाँ अकेला छी तऽ हम कहै छियै अकेले ही हम अच्छा छी हम स्ट्रोॉग छी हम कभी अकेला नहि समझै छी जेना हम कहीं भी जाइ भी छी अगर हमरा डर लगैए हमरा तऽ हम अपना आपके सम्हालि लै छी कि नहि डर नहि करऽके चाही हम अपने आप स्ट्रॉग बनि जाइ छी स्ट्रॉग बनलाके बाद ही जीवन कनि समरहल रहै छै आओर केओ अकेला अपना आपके नहि समझऽके चाही